हेलो हँ राजीव कहलहुँ हमरा विद्यापति जे हैय से धाम आबैके हैय अपन हँ तऽ तऽ पूजा जे हैय से हमरा वहाँ परमे मन्दिर घुमैके हय हँ विद्यापति जीके सुनलियनि हँ आओर ओइके बाद विद्यापति जी एत्तऽ आओर रहैके आओर रहैके व्यवस्था ओएहें हैय अथी हैय ने धर्मशाला आर

अच्छा ई तऽ भऽ गेल विद्यापति जीके हँ हँ गंगा ब्रीज आब आबि रहलहुँ हन अइ दुआरे टेलिफोन कऽ देलहुँ ने अहाँके अहाँके नम्मर उपलब्ध कयलियै कि फोन कयलहुँ हँ

हँ वहाँ से हँ आओर डढ़िआ ब्रीज वहाँसँ कत्ते दूर छथिन गंगा ब्रीज

हँ हँ वएह ने अहाँके अपन नम्मर उपलब्ध कयलियै हैं हँ आओर वहाँसँ तमसा केत्ते दूर छथिन यौ तमसा घाट तमसा घाट हरिनाथ जी वहाँसँ कत्ते दूर छथिन जा गाड़ी घोड़ा गाडी घोड़ा भी हैय ने सुविधा बहुत बढ़िआँ

ठीके हैय तऽ हम्मे आबि रहलहुँ हँ जे आबि रहलहुँ हँ हँ हँ हँ हँ सुनलियै सबटा हँ नामी छथिन इएहे आबि रहलहुँ हँ